भारत देश जो आसा आमचो तो आमच्या संस्कृतीक लागून अख्ख्या जगभरांत वळखतात आनी आमची संस्कृती जी आसा ती जगांतली सगळ्यांत वेगळी आनी रिच कल्चर अशें आमी म्हणू येता तातूंतलो एक भाग म्हळ्यार जेवण भारतीय पध्दतीचें जेवण हें जगांत आपलो एक वेगळें स्थान निर्माण करता तातूंतलें बिहारी जेवण आसत उत्तर प्रदेशांतलें जेवण आसत गुजराती जेवण आसत दिल्लीचें जेवण आसत पंजाबी जेवण आसत गोंयचें आमचें जेवण आसत हीं सगळी जेवणां जीं आसात तीं प्रत्येक संस्कृताय डिफायन करता अशें आमी म्हणूं येता अशाच एका जेवणां बद्दल हांव उलोवपाक सोदतां तें म्हळ्यार पंजाबचें जेवण पंजाबचें जेवण हें अशें आयकना फुडें आमच्या दोळ्यांत येता दोळ्या फुड्यान येता तें छोले आनी भटूरे हे छोले आनी भटुरे खावपाक लागून आमी स्पेशली हांव अमृतसर गेल्लों हे छोले आनी भटुरे जे आसात जे अमृतसराक मेळटा अशें छोले आनी भटुरे आनी अख्ख्या देशभरांत किंवां जगभरांतूय म्हणू येता तें खंयच तुमकां मेळचे नात त्याच प्रमाण मथुराची लस्सी मथुराची जी लस्सी आसा ती तशी लस्सी आनी तुमकां खंचत मेळपाकुच शकना हांव मथुराय गेल्लों ही लस्सी पिवन पळयली जाल्यार लोक जे म्हणटालें की बाबा मथुरेची जी लस्सी आसा ती जगावेगळी तें खरें थारलें आनी म्हाका तेजेर पुर्णपणे विस्वास बसलो